एगो इसकुलमे समारोह छलै जाहिमे ज छै गेस्टसभ आयल छलै ठीक छै ओहिमे जे छै से एगो गेस्टके जे छै से कु हमसभ जे छै सम्मान केनाइ भुलि गेलहुँ ताकि जे छै से हमरा सभके जे छै से ओ बादमे पता चलल जे छै से ओहिमे जे छै से बड़ा दुखके बात भेल कि जे छै से ओ गेस्टके जे छै से सम्मान नहि भेलै तकर बाद जे छै से बादमे जे छै से ओहिमे जे छै से हम हमरासभके बहुत दुख भेल गलतियो भेल कि नहि गेस्टके जे छै से सम्मान नहि भए सकल ओहि इसकुलमे जे छै से बहुत बढ़िआँ फंक्शन छलै जाहिमे बहुत बड़ा औरा सँ छलै सभ आयल छलै हर हर गाँवसँ आयल छलै हर दूसरा गाँव तीसरा गाँवसँ आदमीसभ आयल छलै बहुत भारी प्रोग्राम छलै जँ ओहिमे जे छै से एक दूसरेके जे छै से देखैके लेल बहुत ज्यादा भीड़ जुटलै जाहि जाहि एतेक भारी प्रोग्राम छलै जाहिमे से गाँवके गाँव अयलै दोस्तके दोस्त अयलै दखयलेल ओहिमे जे प्रोग्राममे बहुत ज्यादा जे छै से आदमीसभके जे छै से भीड़ रहलै ओहि प्रोग्रामके देखयके लेल हर जे दूसरा जगहसँ आबै छलै ओहिमे बहुत बड़ा बड़ा मेहमानोसभ अयलै आन आन गाँवसँ दूसरा गाँवसँ ओहिमे सभके जे छै से मेहना मेहमानसभ अयलै ओहिमे देखयके लेल गेस्टसभ जे छै से अयलै बहुत लेल आओर ओ प्रोग्रामो जे छै से काफी ज्यादा बढ़िआँ रहलै ओहिमे लोकसभके जे छै से खूब खूब ज्यादा जे छै से दिलचस्पी रहलै ओहिमे देखयके लेल प्रोग्राम ओहिमे दिलचस्पी देखबो केलकै तऽ रो लोकके जे छै से बहुत आरामदायक लगलै प्रोग्रामसभ आओर साथ मऽ जे छै सेहो ज्यादा जे छै से भीड़ भेलै ओइ प्रोग्राम मऽ ज्यादा भीड़ भेला सँ जे छै से आदमीसभके जे छै से प्रोग्राम ज्यादा भीड़ भेलासँ आदमी एकदूसरेसँ बतेबो करै छलै जे प ओहि जगहपर प्रोग्राम भए रहल छै आउ आउ देखयके लेल तऽ ओहिमे जे देखयके लेल अयलै तऽ आओर भीड़ तऽ भीड़ तऽ लगिते जाए रहल छलै आओर साथमे हमरो सभके नीक लगै छलै जे ओहिमे जे प्रोग्राम आयत कोइ देखय लेल तऽ हमरोसभके मनोबल बढ़त जे छै से प्रोग्राममे अयलाके बाद जे छै से ओहूमे जे प्रोग्राममे काफी बढ़िआँ लगल देखयमे आओर लोकसभ जे छै से जुड़नाइ कम नहि करै छलै लोक सभ आओर ज्यादा जुड़िते रहै छलै प्रोग्राम मऽ किएकि लोकसभ देखलासँ एक दूसरेके प्रोग्राम देखलासँ लोककेँ बढ़िआँ लगै छलै जे जे छै से एतेक सुन्दर प्रोग्राम भेलै जे लोकसभके जे छै से भीड़ जे छै से पूरा भरि गेलै ओहि जगहपर आओर जे छै से भीड़ कमिते नहि छलै ओहिमे जे छै से हमर गेस्टो एगो आबि गेलखिन तऽ गेस्ट जे एलै जे छै से ओहिके भीड़के वजहसँ हम गेस्टके जे छै से ओहिमे सम्मान नहि कए सकलियै किएकि भीड़मे जे छै से हमरा पता नहि चलय ओहि बीचमे गेस्टो छै आयल छथिन ठीक छै तऽ ओहिमे जे छै से हमसभ देखलियै नहि ओ मतलब कि गेस्टके तऽ हमरा सभकुछ बड़ा अफसोच भेल भूल भेल ई एहिके लेल तऽ बादमे जे छै से हम बाद बादमे जे छै से गेस्टके जे छै से बादमे हम जे छै से हुनका जे छै से फेर सम्मान केलियनि हुनका जे छै से आओर जे छै से हुनको सभके बादमे पता चललनि तऽ बहुत दुखके बात भेल हमरा सभके लेकिन एहि दुखसँ जे छै से हुनका जे छै से बादमे जे छै से पता चललै सभ आदमीके आओर स्टुडेन्टके जे छै से मतलब जे छै से ओ गेस्टके एना नहि अयबाक चाही हमरो सभके जे छै से थोड़ा बहुत रहलै लेकिन की करबै ओ जे छै ओहिके लेल जे छै से मतलब ओहिके भीड़े एते बड़का भारी जे छलै जे ओहि सभामे जे आदमीके एक दूसरेके देखि नहि पाबै छलै कार्यक्रममे समझलियै ताहि दुआरे ईसभ भूलके कारण हमर गेस्टके जे छै से अच्छा सम्मान मिललै